हाँ हम मोबाइल बाईफ़ाई डेटा का उपयोग करते हम दैनिक कार्यों में हमेशा मोवाइल वाईफ़ाई डेटा का उपयोग करते हैं कभी बीडियो गेम कभी बीडियो कभी मूबी कभी सीरियल वग़ैरह देखने के लिए हम मोवाइल डेटा वाईफ़ाई का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी हम पढ़ाई से रिलेटिव कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए भी वाईफ़ाई डेटा का उपयोग करते हैं हम ज़्यादातर अपने मोबाइल का उपयोग जैसे कुछ ऑनलाइन वर्क करने के लिए इस्तेमाल करते तब हमको कुछ नेटवर्क समस्या का समस्या को फे़श करना पड़ता जैसे कि नेटवर्क बीक होता है जब हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो नेटवर्क की समस्या बहुत आती है जैसे कि नेट नहीं मिलना जैसे कि किसी किसी ऑनलाइन काम कर रहें तो उसमें लोडिंग ज़्यादा पड़ती है नेट रुक रुक कर चलता है जैसे कोई काम को पाँच मिनट लगना चहिए तो उसमें आधा घंटा लग रहा है नेट की काफी कुछ प्रॉब्लम होती है काफी कुछ समस्या जाती है फिर हम कभी कभी एक दूसरे से बाईफ़ाई लेकर कोई ऑनलाइन को काम को पूरा करते हैं ऑनलाइन काम करते टाइम हमारा नेट नेट बहुत स्लो चलने लगता है और जैसे कोई मूवी वग़ैरह देखते हैं नेट सही चलता है ऑनलाइन वर्क की बारी आती है तो नेटवर्क काफी काफी स्लो चलता है और बहुत समस्या खड़ी करता है